नमस्ते

नहीं देखे मेरे यहाँ शादी पड़ी है सर मुझे मुझे मिठाई चाहिए तो देखिए मुझे ए काला जाम चाहिए और जी

जी जी तो ए हाँ जी मैडम जी बताइए मिठाई की क्वालिटी अच्छी है ना आपकी देखिए शादी के लिए चाहिए मुझे मिठाई मिठाई अच्छी चाहिए भाई पार्टी अच्छी रहेगी तो सही रहेगा ना बढ़िया में ही हाँ जी महँगे कि तो बात चलिए हाँ महंगाई तो खैर जी ठीक है ठीक है आप कम करिएगा लेकिन मिठाई देखिए मुझे चाहिए हमारे यहाँ अब शादी पड़ी है तो कुछ देने के लिए चाहिए कुछ बारातियों के लिए चाहिए हाँ घर घर वालों के लिए चाहिए तो थोड़ा थोड़ा जी जी वही उसी तरह मुझे थोड़ा थोड़ा हर हर प्रकार की मिठाई चाहिए ना थोड़ी थोड़ी सब चाहिए हाँ और ए अच्छा अच्छा तो दे हाँ तो वह भी चाहिए ना

हाँ इसीलिए तो हम फ़ोन वे किए है आपके यहाँ कहें पहले आकर पूछ लें तब कहीं और जाएँगे ना बस यही दस दिन और हैं हाँ दस पन दस बारह दिन हैं हाँ दस बारह दिन और हैं मिला जुलाकर हाँ आएँगे आ रहे भाई अब क्या है कि सही मिठाई विठाई हाँ हाँ वह तो खाना पड़ेगा थोड़ा खाकर देख लिया जाएगा तो उसका स्वाद बढ़ जाए स्वाद बढ़ जाएगा ना कुछ शुगर फ्री भी बनवाना पड़ेगा कुछ कुछ शुगर फ्री बनेगा उसमें इसीलिए हाँ तो वही सब उसी में बनवाना पड़ेगा हाँ इसीलिए रहेगा तो जो नहीं खाने वाले रहेंगे वह खाएँगे ना

जी जी

अच्छा अच्छा वह वाला वह अब देखिए कल परसो तक उधर निकलती हैं आती हैं तो आपका ऐडवान्स और आपको सब मिलेगा ना पहले ऐडवान्स ही चाहिए ठीक ठीक है ऐड ऐडवान्स चाहिए तो आपको मोबाइल से वह चला जाएगा वह ठीक नमस्ते ठीक आएँगे मैम नमस्ते